हैलो जय झूलेलाल अच्छा असांजी दुकानु ते ॾाढा बढ़िया बढ़िया अथव तव्हांखे कहिड़े कपिड़े में खपंदव अच्छा अच्छा हा हिते तव्हां सूती बि अथव टैरीकॉट में भाई जीअं शारी मुरांदियुनि ते फैंसी वग़ैरह सभु अथव तव्हांखे घणे रेट जो ताईं तई खपेव पंज सौ पंज सौ घट में घटि पंज सौ अथव घणे सौ न इन खां हीअ त ॾाढो घटि वधीक त मार्जन एतिरो असांखे न पवंदो आहे न चा वध में वधि असां चारि साढ़े चारि सौ हणी सघंदा आहियूं इन खां घटि न

चारि सौ ताईं ठीकु अथव चारि सौ ताईं हा हा कपिड़ो तव्हां ॾिसो तव्हांखे ॾाढो पसंदि ईंदव कपिड़ो हुअ तव्हां फैंसी शादी मुरादीनि ते पाइण माए ॾेढ ॿ हज़ार ताईं त अथव रेट हा कयो की कपिड़ो कपिड़ो हलको हूंदव त वो कपिड़ो पसंदि न ईंदव कपिड़ो ठीकु हूंदो उनमें कम बि थियल आहे इन करे तव्हांखे एतिरो रेट थो पवंदव कलर तव्हांखे कहिड़ो खपनव

अच्छा हा हिनमें मिली वेंदव न न हर शइ में रेट घटि न थींदा न हे ॿी हज़ारे ताईं जो रेट अथव वध में वधि सोरहं सत्रहं ताईं लॻी वेंदव तव्हांजो सत्रहे हज़ारे ताईं इनजो तव्हांखे लॻी सघदव ईअं हज़ारे त वध में वधि तव्हांखे सत्रहे हज़ारे ताईं सत्रहें सै सत सत्रहे सै ताईं लॻी वेंदा न तव्हांजी न असांजी सत्रहे सै जी ताईं ठीकु अथव हा मोकिले छॾिंदासीं असां ठीकु हा हा ठीकु आहे अच्छा जय झूलेलाल